मैं जब भी मेरी नई ड्रॉइंग बनाता हूँ तो उस समय मैं सबसे पहले जिस भी ड्रॉइंग को बनाता हूँ उसके बारे में पहले यूटूब पर वीडियो देखता हूँ कि किस तरीके से मैं उसको अच्छी तरीके से बना सकता हूँ तो पहले मैं उसको देखता हूँ उसके बाद में मैं अपने ड्रॉइंग को बनाने का प्रयास करता हूँ सबसे पहले जब मैं में मेरी ड्रॉइंग को बनाने का प्रयास करता हूँ तो मेरी जितनी भी ड्रॉइंग की सामग्रियाँ हैं उनको मैं मेरे पास में रख लेता हूँ जिनमें सबसे पहले पैंसिल और कलर होते हैं उनको रखता हूँ कलर ब्रूस जो भी होते हैं और जब मैं ड्रॉइंग बनाना शुरु करता हूँ तो सबसे पहले मैं उस ड्रॉइंग का कच्चा पार्ट बनाता हूँ कि कच्चा पार्ट कितना अच्छा बना है यदि कच्ची ड्रॉइंग अच्छी बनती है तो फिर उसके बाद मैं अपनी जो मुख्य ड्रॉइंग है उसको बनाने का प्रयास करता हूँ कच्ची ड्रॉइंग को बनाने के बाद उसमें फिर मेरे पसंद से कलर भरता हूँ और फिर उसको बनाता हूँ मैं ड्रॉइंग बनाते समय में मैं ऑनलाइन मैं यूटूब ही देखता हूँ और यदि यूटूब पर वो नहीं मिलती है तो ऑफलाइन में मुझे यदि वो किसी किताब या अन्य किसी जगह पर बनी हुई मिलती है तो फिर मैं उसको देख के बनाता हूँ हाल ही में मैंने एक गणेश जी की ड्रॉइंग बनाई जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया गणेश जी की मूर्ति बनाई मैंने क्योंकि मेरे यहाँ पर प्रतियोगिता थी जिसमें मैंने गणेश जी की ड्रॉइंग बनाई तो गणेश जी की ड्रॉइंग को जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो सबसे पहले मैंने उसे पेन्सिल के माध्यम से उसका स्केच बनाया जब मेरा स्केच बन कर तैयार हुआ तो उसके बाद मैंने उस स्केच को देखा कि उसमें कहीं कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं है मतलब मैंने पहले कच्चा चित्र बनाया उसके बाद में जब मैं संतुष्ट हो गया तो उसके बाद उसमें मैंने रंगों को भरना शुरु किया तो जब मैंने रंगों को भरना शुरु किया तो अंत में जाकर वह एक बहुत ही मनमोहक चित्रकारी के रूप में बदल गई